पहिलेके जमानामे ई होला कि दोसरासँ सन्देश भेजबा मतलब दोसरासँ सन्देश भेजबाबऽ तऽ आओर कहीँ बिजली खराब होलऽपर कहीँ दोसरासँ मतलब जुड़बा जुड़बाने का काम करत रहलऽ तऽ आओर अबके जमानामे ई बा कि बिजली बिल या अलार्म या सन्देश जेना जनमदिनपर कोइ भी सन्देश बा ओसब नहि अब खुदहीसँ करिला तऽ जइसेकि बिजली बिलमे की होला कि अपनेसँ तार जोड़ि लेबैला आओर अलार्म जब अपनेसँ मोबाइलमे डिजिटल बा जइसेकि अब सब आदमी अलार्म अपनेसँ लगा लेबैला अलार्म सेट करि लेबैला आओर जन्मदिन का कोइ भी अगर उसके विश करैके बा तऽ ओ खुदहीसँ अपनेसँ ही सन्देश भेजि देबैला जनमदिनके बधाइके लेल सन्देश भेजि देबैला आओर बिजली बिल अलार्म जे भी बा बऽसब भी अपनेसँ ही खुदसँ करि लेबैला इससे बहुत ही विकसित होला आओर